बागवानी हमको अच्छा लगती है बागवानी अच्छे रूप में सजाती हूँ क्योंकि बाग बगीचा हमको बहुत अच्छा लगता है बागवानी में हमने गेंद कनेर गुलाब रातरानी मालती बेला सब लगाए हैं और इनके फूल से भगवान की पूजा होती है माला बनती है और अच्छी सुगंध भी आती है और हमारे घर के आस पास यहाँ की दुर्गंध दूर हो जाती है नहीं चलेगा अब